असांजे आसिपासि सामान जी कला जे सामान जी दुकान आहे यूनिवर्सल ऐं हुन में ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं सामान सभु मिली वेंदो आहे ऐं मां हुता ई सामान वठंदी आहियां जीअं पेंसिल कापी रबड़ रंग सभु आदि ऐं उन्हनि खे जॾहिं वठंदी रहंदी आहियां ऐं हुन में बि पंहिंजा कार्य कार्य कंदी रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजो पसिंदा नटराज सामान आहे ऐं